टेक्नोलॉजी और इंटरनेट जो इस्तेमाल वधण सां सिंधी भाषा जो उपयोग ॾाढो बलदिजी वियो आहे ॿारनि खे असां पंहिंजी मातृ आहिनि सिंधी भाषा सेखारींदा आहियूं ऐं सिंधी भाषा मातृ भाषा आहे ऐं असां उन ॿारनि खे पूरी सिंधी सेखारींदा आहियूं ॿार पूरो सिंधी सिखंदा आहिनि अॼुकल्ह टीवीअ में मोबाइलुनि में बि सिंधी पूरो सेखारींदा आहिनि नाटक बि हलंदा आहिनि ऐं गाना बि हलंदा आहिनि वीडियो बि ठाहींदा आहिनि ॿार खे ॾाढो सिंधी वणंदो आहे ऐं मोबाइलनि में रील्स बि हलंदो आहे ऐं ॾाढा रील्स में बि नंढा नंढा वीडियो ठाहींदा आहिनि सिंधीअ में सिंधी ॾाढी सुठी हूंदी आहे असां पंहिंजे वॾनि सां बि सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं ॿार बि ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं गाना अॼुकल्ह अॼुकल्ह गाना बि नया नया सिंधीअ में अचणु लॻा आहिनि ऐं जतिन उदासी बि ॾाढा बढ़िया बढ़िया गाना ॻाईंदा हुया ऐं ॿारनि खे ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं असांजे कटनीअ में कॉन्टेस्ट रखियो हुयुनि ऐं उन में बि जतिन उदासी आयो हुयो ऐं सुठा सुठा गाना ॻाया हुयईं सिंधीअ में ऐं असां हुन ॿारनि खे पूरो मनोरंजन करायो हुयुसि ऐं ॿारनि खे सिंधी गाननि में नचंदा बि आहिनि ऐं नाटक बि सुठा हलंदा आहिनि टीवीअ में असां गॾु सभु वेही करे इहो मनोरंजन पूरो ॾिसंदा आहियूं गॾ जी वेही ॿारनि सां गॾ ऐं उन्हनि खे सेखारींदा आहियूं सिंधी मातृ भाषा